सर हमसब तऽ मिथलाके बासी छी एहिठाम तऽ माछ बड़ प्रसिद्ध छै हमसब तऽ डेली नाओ लकड़ी बला नाओ बनबैत छियै ओहि नाओ पर अहाँ कऽ नाओ बन्सी सेहो खेलाए कऽ माँछ मारि लै छियै एकटा टन्सि होइत छै ओ खीचै बला होइत छै ओहि टन्सिसँ गैँचा बामी ईसब गरै गरचुनि जे माइटक निच्चामे रहैत छै से सब माछ ओहि टन्सिमे आबि जाइत छै तऽ हमसब तऽ नाओसँ बार बार दुगोटे रहैत छियै एगोटा एहि मोनि पर बैठलहुँ एगोटा ओहि मोनि पर बैठलहुँ आ बीचमे नाओके रखने छी आ खीचने जाइत छी आ जे माछ फसैत छै अपने बुझि जाइत छियै ओ लकड़ीसँ जे खिचैत छियै टन्सिल त ऽ पट दऽ शरीरमे आवाज आबि जाइत छै कि माछ फसि गेल हँ ओ माँछ कऽ उठाय कऽ नाओमे राखि दै छियै पाँच किलो दश किलो भेलै तऽ फेर हमसब चलि अबैत छी लए कऽ इएह सब हमसब माँछक खेती करैत छी माँछ मारैत छी